ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے یہاں پر بہت سارے مذہب کے لوگ رہتے ہیں یہاں کے لوگوں کا کلچر بھی الگ الگ ہے ہندوستان میں بہت سارے تیوہار منائے جاتے ہیں اور یہ سارے تیوہار بڑی دھوم دھام سے منائے جاتے ہیں ہندوستان میں منائے جانے والے اہم تیوہار عید ہولی دیپاولی کرسمس گروپرو وغیرہ ہیں اس کے علاوہ لوگ ہالیڈے اور ویکیشنز کو بھی خوب سیلیبریٹ کرتے ہیں یہ سب تیوہار اور تعطیلات بہت دھوم دھام سے منائے جاتے ہیں سب مذہب کے لوگ ایک دوسرے کے تیوہار میں شریک ہوتے ہیں اور توہاروں اور تعطیلات پر بننے والے پکوانوں کا مزہ اٹھاتے ہیں